हँ हैलो हँ हम रूपा जी बोल रहल छी हँ हम घरमे अथि घर के सदस्य है हँ हमरा हमरा घर मे सात फैमिली छै सात फैमिली छै एहिमे अथि सास छै ससुर छै पति छै आओर तीन बौआ भी छै जिसमे दुगो अथि है छै लड़का छै एगो लड़की छै ओहे सब ना सबके नामो सब लिखै छियै आ तऽ ई हँ तऽ ससुर के नाम हमर छै सीताराम सँ छै आओर सास के नाम छै विमला देवी आओर अथि पति के नाम छै शक्ति नाथ प्रसाद आ बौआ के नाम छै शिवम सराफ सतीश कुमर आ बेटी के नाम छै संध्या कुमारी तऽ ठीक छै सबके सर्वे कऽ दियौ सब अच्छा से नाम पता अच्छा से लिख देबै सुनै छी हँ हँ हँ हँ त सब अच्छा से नाम पता सब लिखि रहल छै हमरा फैमिली मे आओरो सब परिवार सब छै हँ हमरा फैमिली मे आओरो परिवार सब छै जैसे की सास छै ननद छै हँ तऽ सबे के नाम हम बताए दै छी हमरा एतए सास छै ससुर छै ननद छै गोतिया छै दियाद छै बहुते जाउत जैधि सब छै बहुत छै हमर घर हँ हँ त लिखा जाइ ने त लिख दी सबके अच्छा से नाम पता सब लिख के रख दी ठीक छै हँ ओहे न एकबार नाम गड़बड़ा जाइ छै न तऽ बार बार नाम ने ने बनै छै हूँ हँ अच्छा से नाम पता सब लिख दी हमरा बहुत बड़ा परिवार ने छै हमर बहुत बड़ा परिवार छै सबके नाम अच्छा से लिखबै छै हँ सब परिवार के नाम लिख दियै छै ओहे कहली हँ कइसे होइ हँ बाद मे नहि ने हो पैते ओहिलए कहली अछि की हँ सब निमन से नाम पता सब लिख दियै अच्छा रही अभी हँ अभी के लिखलहबा ठीक छै ठीक छै हम बाद मे ठीक छै हम बाद मे बात करै छी ठीक छै ठीक छै हम बाद मे